हाँ नमस्ते मैम मैं यहीं से मैं यहीं से बोल रही हूँ जानकी विश्वकर्मा बोल रही हूँ हाँ तो आपके पास वह कापी किताब की दुकान है अच्छे अच्छे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको चाहिए कॉपी नया एडमिसन हुआ है तो कॉपी किताब चाहिए वह मिल जाएगा

अच्छा अच्छा बढ़िया ठीक है बढ़िया क्वालटी की बढ़िया क्वालटी की चाहिए मोटी मोटी है या

अच्छा

अच्छा तो ठीक है मैं कल आऊँगी तो ले लूँगी ठीक दे दीजिएगा अच्छी क्वालटी की हाँ हाँ दोनों बच्चों का लेना है बुक चाहिए कापी चाहिए दोनों पेंसिल रबड़ सब कुछ मुझे चाहिए

अच्छा चलिए ठीक है तब आएँगे तो दे दीजिएगा

अच्छा ठीक है तो अच्छा अच्छा बस सब सब हाँ ठीक है तो बढ़िया ही क्वालटी रहना चाहिए अच्छे अच्छे अच्छे है अच्छे अच्छे तो ठीक है मैं कल आऊँगी तो कहाँ पर कहाँ पर है तब आपका घर हाँ हाँ अच्छा ठीक है तब ठीक है तो कल हम अपने बच्ची को लेकर के आएँगे दोनों बच्चों को तो दे दीजिएगा कार्टून कार्टून वाला पेंसिल रबड़ है कार्टून वाला पेंसिल रबड़ है अच्छा चलिए ठीक है तब

कार्टून सबको बहुत पसंद है तो वही उन सबको चाहिए वही ठीक ठीक शाम को आएँगे तब हम